जय झूलेलाल असांजे सूरत ॾाढो वॾो शहरु आहे असांजे सूरत में हैल्थ केयर जे लाइ सभु ॾाढा होश्यार आहिनि असांजे सूरत में ॿाहिरि वञण जो ज़रूरुत न आहे हिते इस्पतालियूं ॾाढियूं वॾियूं वॾियूं आहिनि हिते इस्पताल में वॾियूं वॾियूं मशीनियूं बि ॾाढियूं सुठी तरह आहिनि डॉक्टरनि खे बि ख़बर आहे भई असां पंहिंजी शेवा जे लाइ या सूरत जे माण्हुनि जे लाइ उहा मशीनियूं घुराइनि था ऐं असांजे सूरत जे लाइ शेवा जे लाइ उहे हाज़ुरु आहिनि सूरत में हर वॾी वॾी हॉस्पिटलनि जा बि नाला आहिनि जीअं त शैल्बी हॉस्पिटल यूनीक हॉस्पिटल महावीर हॉस्पिटल श्री शैल्बी हॉस्पिटल श्री श्री मल्स मल्टीस्पेशलिस हॉस्पिटल जीअं असां वेंदा आहियूं त डॉक्टरनि जे लाइ असांखे अफ़सोसु न थींदो आहे छो जो हुते वॾियूं वॾियूं मशीनियूं आहिनि ऐं उहा असांखे डॉक्टरनि जे तरफ़ा शेवा करे रखंदा आहिनि डॉक्टरनि जी बि शेवा ॾाढी सुठी हूंदी आहे असां वेंदा आहियूं त हर मशीन खे ॾिसी असांखे लॻंदो आहे असांजे सूरत में सभु कुझु सुविधाऊं आहिनि जीअं त असां सोनोग्राफ़ी एक्सरे एनजीओग्राफ़ी सभु कुझु असां हिते हर हॉस्पिटल में कराए सघंदा आहियूं त हॉस्पिटल जी शेवा ॾाढी सुठी तरह आहे हर हॉस्पिटल में इहा ॾिसी करे असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे